تیئیس تاریخ چھٹا مہینہ دو ہزار بائیس انتیس تاریخ دسواں مہینہ دو ہزار بائیس چھ تاریخ تیسرا مہینہ دو ہزار تیئیس بیس تاریخ پانچواں مہینہ دو ہزار تیئیس انتیس تاریخ گیارہواں مہینہ دو ہزار تیئیس